हेल' भि एल सि रेस्टुरेन्ट आङो मटन सुप अर्डार खालामदोंमोन एड्रेसा सि आइ टि मोजाङै पेकेजिं खालामनानै हरब्लानो जाबाय दाखालि खनसे अर्डार खालामनाया मोजां नङामोन गुसु सफैदों